हेल्ल' अ आदा बबेनिफ्राय बुंदों

अ नंगौ अ

अ बेयो जोंनि गामियाव गामि खाथियावथ' दङआनो बाजार अ मोनथाम मोनथाम बाजार दङ जोंनि खाथियावनो अ मा मा ओइया ऐ सनिबारखालि बाजार दङ दलंघाटआव दलंघाट मिथिया ना दलंघाटआव सनिबारखालि जायो आरो मोनसे जायो बुधबारखालि ऐ तियापुखुरि टेंकिघाट होनना बुङो तियापुखुरि अ तियापुखुरियाव जायो बाजार आरो मोनसे दङ आरो मोनसे दङ समबार दङ समबाराव सेङापथार सेङापथाराव जायो बाजार

अ एसेबां बाराबो गिदिर नङा एकदम फिसाबो नङा मिडियाम आरो मिडियाम गामिनि मानसिफोरा थाङो बेयाव गामिनि लकेल बुस्तुफोरा मोनो आरो अ फाननो हायो फाननो हायो अ हलसेलाव ओरैनो बेपारिफोरा बेफोर फाननानैसो लाबोयो बांगाल मानसिफोरासो बिदिनो हलसेल खालामनानै लायो कुविन्टेलसेयाव बेयाव बिसोरो बेपारिफोरा माबा तिन हाजारसो लाखियोजांलै आं मोजां खिन्था रोङा खिन्थानो हाया दा एसे तिन हाजारजां त्रिस ताका किल' बेनिफ्राय बायनानै लाबोयो जों त्रिक ताका किल'आव अ गामि गेजेराव खाथियावनो जोंनि खाथियावनो माइ माइबो ओंखारो माइ बारा ओंखारा आरो एसे खम ओंखारो आरो माइबो ओंखारो अ अ गासैबो हारिनि मानसि दङ बेहाय

अ अ अ अ हागोन दे आदा सिन्था खालाम नाङा जोंनि हारिनि मानसिफोरा बेपारि बिदि खालामनायावसो मोजां दा बेलेक मानसिफोरासो बिसोरो बेपार खालामबाय थायो बेसेबां लाब मोन्दों

अ जागोन दे आदा जागोन दे जागोन दे आदा अ दे दे दे आदा दे